आब जे छै प्रेसर कूकर मे लोग खाना बनबै छै ओ तऽ एक मिनटमे खाना बना लै छै ओ अपना हिसाबसँ खाना बनबै छै आओर पहले छलै लोक अपना हिसाबसँ खाना बनबै छलैए जेनाकि तसली होइ छलैए टोपिया भेल ओइमे लोक खाना बनबै छलै तऽ अधन भेल चाउर लगेलक चावल सिद्ध भेल तहन होइ छलै लेकिन आब तऽ प्रेसर कूकर छै दालि चाहे भात तुरत चढ़ाउ दू मिनटके अन्दरमे तैयार कऽके धऽ दै छै लोक लेकिन आब से नहि ओइसँ भेल आओर पहिने छलै की लोक पतीलीमे खाना बनेलक हण्डीमे खाना बनेलक लोहियामे तरकारी केलक तसलीमे दालि केलक ओ समय लागल दू घण्टा एक घण्टा समय लागल खाना बनाबैमे लेकिन आब तऽ सेवला बात नहि छै आब तऽ प्रेसर कूकर मे दियौ ओ अपना हिसाबसँ एक मिनट दू मिनट पाँच मिनटके अन्दरमे खाना बनाके तैयार करै छै लऽ कऽ तैं लअ कऽ लोकके टाइम नहि लागै छै आओर विशेष लोक प्रेसरे कूकरके उपयोग करै छै लोक उपयोग ओकरे करै छै आब तसलीके लोहियाके कारेबार छोड़ि देलकै बहुत कम लोक आब सब्जी बनेलक ओतबे लोक भूजि भाजिके देलक अथीमे प्रेसर कूकरमे आब तऽ प्रेसर कूकर भेलासँ बहुत लोकके सुविधा भऽ गेलैए जे पाँच मिनटके काज एक मिनटके काज पाँच मिनटके काज एक सकेण्डमे ओ कऽ के धऽ दै छै लोक निश्चिन्त भऽ जाइ छै कऽ के तऽ ओहि लएके ई हण्डीके आओर लोहियाके कारोबार जे छै से कम भऽ गेलैओ आओर ओकर प्रेसर कूकरके जादे भऽ गेलैए हमसब प्रेसरे कूकर रखने छी ओहीसँ कारबार करै छी दालि भेल भात भेल देरी लागल रहल तऽ सब्जियो भूजि भाजिके ओइमे धऽ देलहुँ ओहिमे भऽ गेल लअ के तैं लअ के जे हमसब आब बहुत सुविधा छै प्रेसर कूकरसँ लोक कऽ लै छै खाना पीना बना लै छै लअ कऽ देरी नहि लगै छै अपना हिसाबसँ बना कऽ दअ दै छै आओर आब तऽ पहिले ओसब चीज छै नहि पहिनका चीज सब तहन तऽ लोक बनबै छै अहिना कऽ के